साग बनागे ते असें साग थोआंटियै धोना पैह्ले इक बारी फिर धोइये ते उसी थोह्ड़े चिर इ'यां रखना धुप्पा ते जेल्लै सु'क्किया फिर उसी चीरना मतलब सुक्कना कि जेल्लै थोह्ड़ा थोह्ड़ा पानी खत्म होइया फिर उसी चीरना चीरियै ते फिर च उसी चीरियै ते चीरी चीरियै रखी ना कि चीरियै रखना ते फिर फिर उसी पतीले पाइये बोआलने ई चाढ़दे ते इ'यां गै अगर असें बनानी होऐ कोई सब्जी जि'यां कि अगर अगर असें बनाना होऐ गोबी ते गोबी अस बनाने होने जि'यां पैह्लें गोबी थोआंटना उसी बी पैह्लें चीरना चीरियै ते फिर पानी च पाइये रखी ना ते फिर बाच च पानी च पाइये रखना फिर फिर गंडे चीरने ग गंडे चीरियै रखने टमाटर चीरने टमाटर चीरियै रखने ते अगर टमाटर नेईं बी होऐ ते अगर टमाटर नेईं बी होऐ ते बगैर क टमाटर दे बी बनी सकदा गोबी ते गंडे चीरियै रखने टमाटर चीरियै रखने ते थोम कोह्ड़ियै कुट्टना गरम मसाला होंदा मिक्स मसाला आखदे जुसी ओह् बी ओह् लैना उसी झट्ठु होंदा जेह्ड़ा ओह्दे ई पाइये कुट्टना ते थूम कुट्टना फिर जे केईं केईं होंदे कि मर्चां कुट्टी दियां होंदियां केईं होंदे कि जेह्ड़े साबती हरियां मर्चां खंदे क्योंकि ओह् बमार निं होऐ हरियां मर्चां खानियां होंदी नुकसान निं दिंदे ओ कुट्टियां मर्चां नुकसान दिंदियां ते अस ओह् बी करी सकने कुट्टियै मर्चां जेह्ड़ियां सैल्लियां बी लेई सकने ते दूइयां बी कोई बी मर्च होऐ उसी पाइये अगर कुट्टी दी होऐ फिर ते उसी कुट्टने दी जरूरत निं अगर नेईं होऐ फिर उसी सैल्लियां मर्चां पाइये कुट्टना ते नमक पाइये तेल रखना ते तेल रखना ते हल्दी रखनी कोल ते कड़ाही ते ओह् होर अगर इ'यां गै जि'यां बनाने होन राजमांह् बनाने होऐ राजमांहें च एह् ऐ कि राजमांहें ई अस सेड़ियै रखी ने थोह्ड़े चिर क्योंकि ओह् बड़े सख्त होंदे गलने ई टाइम लगदा अगर सेड़ी बी निं अगर अस मतलब अस बोआलियै बनाई सकने ते अगर सेड़ियै बनाने होगे जल्दी बनी दे ते अगर जि'यां मतलब बड्डलै बनाने हो राजमांह् अस शामीं उसी चीरी ओह् सेड़ियै रखी सकने ते बड्डलै सिर्फ छे सत्त सीटियां कन्नै असानी कन्नै गलींदे नेईं ते अगर ग सेड़ियै नेईं रखे दे हो फिर ते इक डेढ़ दो घैंटा गलने लग्गी दा ते अस इक इक मतलब रा राजमांहें ई अगर सेड़ियै रखी ना सेड़ियै रक्खियै ते फिर ओह् बड्डलै ई जेल्लै सेड़ियै रखियै ते फिर राजमांहें ई कुकर च बोआलना बोआलना कि'यां कि जि'न्नी बी तुसें सब्जी चाहिदी होऐ उ'दे स्हाबै कन्नै पानी पाना ते राजमांह् बोआलने ते राजमांह् बोआलियै राजमांहें च राजमांह् बगैर टमाटर दे कदें निं बनदे क्योंकि जे बनाई बी ओड़े ओह्दे चा मुश्क आंदी इ'यां मतलब छोआन मारदा ते हमें राजमांह् बनाने दा हमेशा पैह्लें ट टमाटर ते चाहिदे ही चाहिदे होंदे ते एह्दे च बी इ'यां करदे कि एह्दे च राजमांहें च एह् होंदा कि राजमांहें ई लोग पसंद करदे जादा मसाला पाए दा होऐ इसी इ'न्ना सिंपल वे च बनाना होऐ ते तां इ'न्ना पसंद ऐनी करदे क्योंकि शैल निं बनदे सिंपल ते अगर होर सब्जियां बनानियां सुक्कियां सब्जियां ते गंडे प्याज होंदे जेह्ड़े ओह् घट्ट पौंदे ते ते राजमांहें च कम से कम दो तिन्न प्याज ते पाने पौंदे ते मसाला बी मता मता बनाना पौंदा जि'यां तेल बी गंडे चीरने गंडे चीरियै रखने फिर टमाटर चीरने टमाटर चीरियै टमाटर बी दो तिन्न तिन्न चार टमाटर लै लैने तिन्न चार टमाटर बी चीरियै रखने टमाटर दे बाच ओह्दे च पाने मर्चां ओह् रखनियां फिर थूम मसाला थूम मसाला बी रखना कोल ते ओह् पाइये फिर थूम मसाला ते टिक्की मसाला होंदा ओह् बी पाई सकने आं ओह्दे च ओह् बी कोल रखना ते हल्दी ते चाहिदी चाहिदी होंदी सारी सब्जियें च पाने ते ते होर केह् पांदे बिच होर एह् ऐ कि जुसी केईं केइयें होंदा कि जीरा नेईं पसंद होंदा केइयें होंदा कि जि'नें ई जीरा पसंद होंदा ते ओह् जीरा पाइये बी सब्जी बनाई सकदे ते ओह् बी जीरा कोल रखियै मतलब प्याज कोला पैह्लें जीरा सुट्टना फिर गंडे पाने फिर टमाटर फिर इ'यां बाकि तड़का भु'न्नियै ते राजमांह् बिच पाइये होर इक गल्ल राजमांह् बनाने कोला पैह्लें जेल्लै राजमांह् उबलदे ऐ उ'नें घोट्टी लैना किस इ'यां मतलब साबते साबते सेही निं होऐ अव्वल ते इ'न्ना टाइम होंदा निं ऐ कि पूरे राजमांह् घुली जा अगर घुली जा ते केइयें निं बी पसंद आंदे ते जेल्लै राजमांह् बोआलियै रखने ते उ'नें घोट्टना फिर घोट्टियै ते फिर खाना ओह् करने ओह् घोट्टियै रखना फिर तड़का पाइये ते राजमांह् बनी दे इ'यां गै अगर दाल बनानी होऐ असें दाल बनानी होऐ ते उसी असें पैह्लें दाली ई बोआलना पौंदा गरम पानी कुकर च पानी चाढ़ियै उ'दे च तां जि'न्नी बी दाल बनानी ओह् पाइये ते ओह्दे बिच नमक पाइये ते उसी पैह्लें बोआलना पौंदा इ'यां गै अगर अस बनाने होन आलू आलू बनाने आलू धोइये उं'दा सिल्का तोआरना आलूएं दा केईं होंदे कि नमें नमें आलू होंदे जि'यां घर आए दे होंदे आलू ओह् सिर्फ छिलका कि ओह् ऐनी तोआरदे केईं धोइयै इ'यां धोइयै इ'यां चीरियै बनाई लैंदे ओह् बी टेस्ट बनदे केईं होंदे कि आलू जेह्ड़े पराने नवें नवें आलू होऐ उ'नें ई चीरियै बनांदे ते जेह्ड़े इ'यां मतलब पराने होई दे ओह् आलू उ'नें लोक उसी उं'दा सिल्का तोआरियै चीरियै रखदे ते फिर उ'नें ई बनांदे होर आलूएं दे बाद अ होर केह् बनाई लैनी आलू होइया इ'यां गै अगर फुल्के बनाने होऐ ओह्दे बास्तै पैह्लें आटा छानियै गु'न्नियै रखना पौंदा मतलब हर इक चीज ऐसी ऐ कि पैह्ले त्यारी करने पौंदी कोई बी चीज ऐसी ऐनी ऐ कि जो जुसी इ'यां मतलब डिरेक्ट तड़का लग्गी जाह्ग जि'यां अगर चौल गै बनाने होऐ ते चौल बनाने बास्तै बी पैह्ले पानी पैह्ले चौल धोने धोइयै तालियै तालियै धो धोइयै रखने पौंदे चौल बी फिर बनदे ऐ जि'यां फुल्के बनाने होऐ ओह् बी इ'यां पैह्ले आटा छानियै गुनना पौंदा ऐ जे जि'यां कोई बी सब्जी बनानी होऐ इ'यां ढोड्डे बनाने होऐ इं'दा बी इ'यै सेम सिस्टम ऐ एह्दे च एह् होंदा कि फुल्कें च ते चौलें च एह् फर्क होंदा कि फुल्के अस बनाने होऐ ते अस आटा पैह्लें गुन्नियै रखी सकने ते ढोड्डे मक्की दे ढोड्डे च एह् होंदा कि उसलै गै आटा गुनना उसलै मतलब छानियै आटा ते उसलै गुनना उसलै मलियै ते उसलै रखी ना ते ओह्दे कन्नै